वृद्ध माण्हू त पंहिंजो शरीर खे मतिलबु कुझु हिकु टाइप जा हूंदा आहिनि जेका ॾाढी रांदियूं खेॾंदा रहंदा आहिनि मतिलबु जेतिरी ऐज थी वञे रोज़ु ॾाढनि खे मां क्रिकेट खेॾंदे बि ॾिसो आहे फुटबॉल खेॾंदा आहिनि पंहिंजो पाण खे चुस्त रखंदा आहिनि हिकदमि हेल्दी रहंदा आहिनि पंहिंजे ॿारनि लाइ पंहिंजे पोते पोतीयुनि सां खेॾंदा आहिनि पर कुझु अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जेका पंहिंजी मतिलबु एतिरा न हूंदा आहिनि की एतिरो हिली ढुली न पाईंदा आहिनि त हू जन शतरंज लूडो मां कोविड में ॾाढो ॾिसो आहे की सभु लूडो खेॾंदा हुआ पंहिंजे ॿारनि सां त लूडो खेॾी करे तव्हां पंहिंजो मूड फ्रेश करे सघंदा आहियो त शतरंज खेली करे तव्हां पंहिंजो मूड फ्रेश करे सघंदा आहियो तव्हां पंहिंजो दिमाग़ बि तेज़ करे सघंदा आहियो त इहे उन्हनि लाइ जेको एतिरो हिली ढुली न पाईंदा आहिनि हू पंहिंजी जॻहि सां न हिली पाईंदा आहिनि जेका एतिरा हेल्थ में सुठा न आहिनि हिकु ॿीं प्रकार जा बि हूंदा आहिनि जेका ॾाढा एक्टिव हूंदा आहिनि और हमेशा खेॾंदा रहंदा आहिनि पंहिंजी हेल्थ जो पूरो ध्यानु रखंदा आहिनि प्रोपर डाइट वठंदा आहिनि त हमेशा खेॾंदे बि मां ॾिसो आहे लेकिन अगरि इहे जन खेॾी न पाइनि था हिली ढुली करे त वॉक ते त रोज़ु वञी सघंदा आहिनि जेका ॾाढा हेल्प कंदो आहे पंहिंजी हेल्थ खे एजेड माण्हुनि खे की इहे जन पंहिंजे पाण खे एक्टिव रखनि पंहिंजो शरीर चुस्त थियनि और वेही न रहे जंहिंजे लाइ तव्हांजो शरीर त तव्हां रोज़ु सुबुह जो वॉक ते त वञी सघंदा आहियो घटि में घटि न त हलंदे ढुलंदे रहंदो त तव्हांजो शरीर लाइ बहितर रहंदो